علی گڑھ ایک ضلع ہے اور یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے یہاں لوگ پڑھائی کے لیے بہت سے ممالک سے آتے ہیں بہت سے صوبوں سے یہاں آتے ہیں اور یہ علی گڑھ تالوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے کیونکہ یہاں کہ تالے بہت اچھے ہیں شیروانی کی وجہ سے مشہور ہے کیونکہ یہاں کی شیروانی بہت اچھی سلی جاتی ہے اور یہاں کئی طرح کے کام ہوتے ہیں کوئی ٹھیلے لگاتا ہے کوئی کپڑے بیچتا ہے کوئی برتن بیچتا ہے کئی طرح کے یہاں کے کام ہوتے ہیں کوئی بزنس مین ہوتا ہے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی کئی طرح کے کاموں کی وجہ سے لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں جیسے کہ مالی کی نوکری کلرک کی نوکری اور یہاں ہاسٹل ہیں تو ان کی ان کی وجہ سے بھی کافی اچھا لوگ بزنس کرتے ہیں مسافر خانوں کی وجہ سے اس طرح سے یہاں پہ کافی سارے کام ہیں جوعلی گڑھ میں لوگ کیا کرتے ہیں